हमर इलाकामे तऽ बन्दूक गोलीसभ चलैए ओकर कारण यए बेरोजगारी पढ़ि लिखि कऽ इन्टर बी ए पास कए कऽ बैठल छै काम धन्धा कोनो मिलै नहि छै एहि चलते ओ की करतै घरमे दारू गाँजा भाँङ्ग पी कऽ घुलटल रहै छै आ उएह सभ मोन इमहर ओमहर भेल तऽ ककरो गाड़ी छीन लेलक ककरो चक्कू भोँकि देलक ककरो गारि पढ़ि देलक ककरो मारय लए भिड़ गेल तऽ ओ धीरे धीरे ओ चस्का लागि जाइ छै करैत करैत ओ क्रिमिनल बनि गेल तब बादमे एक क्रिमिनल दोसर क्रिमिनलकेँ मारलक दोसर तेसरकेँ मारलक इएहसभ छै अही कारण सभसँ मेन कारण यए बेरोजगारी बेरोजगारी भी यए पढ़ाइके ओहन क्वालिटी नहि यए पढ़ाइके माहौल नहि यए फिर भी जे ओ पढ़ि लैए ओकरा कोनो काम नहि मिलैए तऽ लोक आओर जे नहि पढ़ने रहैए तऽ ओ आओर देखि कऽ आओर हँसलक जे पढ़ि कऽ की करलकैए तऽ हम नहिएँ पढ़लियै तऽ की करबै हँ चोर चुहार उचक्का जतेक यए ओ गलत रस्ता बताबयवला ओकर सङ्गमे जायवलाके सङ्ख्या बढ़ि गेल बढ़िआँ आदमीके सङ्ग कम रहै छै आ कम ओकर साथमे लोक घुमल फिरल आ जतेक चोर बदमाश उचक्का यए ओकर सङ्गमे बेसी लोक घूमै छै अवारागर्दी करैत रहै छै मन्दिर मस्जिद इसकुल लग गाड़ी घुमाबैत रहत ककरो गाड़ी लए लेलक गाड़ियोक आज काल्हि ओ लोनपर जे गाड़ी मिलैए दस हजार पन्द्रह हजार जमा कयलक गाड़ी आनि लेलक आ भरि दिन उड़ाबैत रहल घरके नहि कोनो काज कयलक नहि धन्धा कयलक कतहु मारि कयलक पीट कयलक ककरो बन्दूक देखेलक ककरो चक्कू भोँकि देलक ककरो किछो कए देलक गाँजा भाँङ्ग स्मैकसभ देने रहै छै एक दिससँ कोइ ओहिमे रोक छेक नहि छै पुलिसो प्रशासनके डर ओकरा सभकेँ धीरे धीरे निकलल जाइए किएकि पुलिसोसभ चोरे चुहारके सुनैए ओकरे सभके सङ्गमे घुमैए आओर पुलिस प्रशासन जब टाइट करैए तऽ सभ एमहर ओमहर भागि गेल नुकाए गेल जकर नाम आयल ओकरा पकड़ि कऽ लए गेल फेर बेल भए गेल फेर ओ आबि कऽ ओ कहलक आब हमरासँ कोनो बाते नहि छै हम हर जगह देख लेने छियै हम बड़का क्रिमिनल भए गेलियै गाममे आब हम जे कहै छियै उएह होइ छै तऽ ओ आओर अपना तऽ बिगड़ल रहबे करै छै सङ्गमे आओर जे छै नया उमरके बच्चा जकरा कोनो देश देश दुनिआँके खबर नहि छै घरके कोनो समस्याके लोड नहि छै ओ ओकरे सभके राह पकड़लक ओ रस्तापर चलि गेल आओर ओ बिगड़ि गेल ओ आब बादमे उएह चोर बदमाशी इएहसभ छीन छोड़ उचक्का गिरी करैए